دہلی میں بہت سارے مذاہب ہیں اسلام ہے عیسائیت ہے بدھ ہے ہندوس ہندو ہے کرشچن ہے سکھ ہے بہت سارے مذاہب ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں جن کا جو ہے تہوار بھی بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہر مذیب کے تہواروں میں ایک دوسرے لوگ شریک ہوتے ہیں